आङो साननैसो सिगां अनलाइन प्रदाक हिसाबै मिउजिक इन्सथ्रुमेन्ट एबा रलेन किबर्ड हिसाबै एक्सपि एस थारति आङो बे इन्सथ्रुमेन्टखौ बायदोंमोन अनलाइनाव आङो ओरैबायदि मोजां मोनदों बे प्रदागखौ एबा इउस खालामनानै आरो जेरैबायदि टिउन जेरैबायदि मोजां टन नांगौ आं बेखौ फुरा आंनि नांगौबायदि आं मोनजोबनो हादों जरै इण्डियाननि सावन हिसाबै प्लुटनि एबा सिफुंनि मिउजिग गासिबो इण्डियाननि माखासे टन हिसाबै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो मिउजिक एरेनस खालामनाय एलबामनि अबेबा बेकग्राउण्ड मिउजिक होनाय प्लिमनि बेकग्राउण्ड मिउजिक होनाय बेनि माखासे गोबां सावनफोरखौ आङो बिराद मोजां मोनदों आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे सासे मिउजिक एरेनजार एबा स्टुदिअआव खामानि मावग्रा सासे अपारेटर हिसाबै बे प्रदागखौ लायोब्ला बे रलेन एक्सपि एस थारति बे केबर्दखौ लायोबा ओरैबायदि मोजां सापर्त मोनगोन आरो मोजां नांगौबायदि सिंगार्सफोरनि थाखाय मिउजिग कमपजारफोरनि थाखाय सावनफोरखौ होनो हागोन बेखौ आङो जोबोद आसा खालामबायआरो